دہلی میں بہت ساری یونیورسٹی ہیں جیسے جامعہ ملیہ ہے ڈی یو ہے ان میں ہمیں ایڈمیشن کے لیے جو ہے ہمیں اکزام دینا ہوتا ہے ٹیسٹ دینا ہوتا ہے اور جو پچھلے سال کی مارک شیٹ ہوتی ہے وہ دے دکھانی پڑتی ہے اور اس میں پاس ہونا بہت ضروری ہے